इयां के साढ़े इद्धर सांबे च दे बड़ियां जगाह्ं न जेह्ड़ियां अस घूमी सकदे न अस फिरी सकदे न जियां ओह् करी सकदे न पर इयां टूरिस्ट दे आने बाह्रा इत्थें सपैशल घूमना ओह् कोई जगाह् नी ऐ इध्दर आने पर इक जगाह् ऐ जेह्ड़ी इध्दर साढ़े नमीं खुल्ली दी ऐ ओह् इयां गुढ़े स्लाथिया साढ़े कोल पौंदा ऐ ते ओह्दे उप्पर इक माता दी देह्री ऐ जेह्ड़ी नमीं जगाह् बनी दी ऐ ओह्दे उध्दर बड़ा ओह् बने उध्दर करने लोग आए दे हे ते में सुनेआ हा बड़ी शैल टरैकिंग ताईं जेह्ड़े नमें नमें बच्चे टरैकिंग करन जांदे उन्दे ताईं बड़ी शैल जगाह् ऐ ओ अस जाई सकने उध्दर ते घूमी सकने होर तो इध्दर सोआंखाएं सुनेआ हा भला मेला लगदा पैह्ले खैर ओह् शुरू कोला गै चलदा उत्थे ओह्बी होंदी कुश्ती बी होंदी होर इध्दर अग्गें पिछें शिंजां बी होंदियां ते लोग आंदे दूरो दूरो खेलन बी आंदे लोग ते दूरो दूरो लड़न आंदे शिंजां मालियां जित्तन आंदे इयां ते बस इक उऐ जगाह् ही ओह्दे च बड़ा शैल ओह्दे च ओह् जेह्ड़ी माता दी देह्री ऐ ओ पैह्ले जानेईं इन्ना टाईम लगदा उध्दर ते ओ पैद्दल जाना ते ओ फिर उप्पर जाईयै उत्थै चोक्कियां होंदियां माता दे ते ओह् थ्होंदा सहानू प्रशाद उध्दरा दा ओह् बड़ा साह्नू मैं जेह्ड़ी नमीं चीज़ सुनी ही ओह् साढ़े कन्ने दे ऐ जम्मू दे लोग आए दे हे उनैं साह्नू दस्सेआ हा इयां ते हर इक ग्रांऽ च अपने अपने देवी देवता ते ओह् सारे बक्खरी बक्खरी उन्दी मान्यता ऐ ते रोज़ नमी कहानी सुननेई लब्भी गै जंदी ऐ हुन साढ़े इध्दर इक दात्ता न दात्ता रण रणपत देव ते ओह्दे च बड़ा मता इक साढ़े इध्दर ओह् ऐ चीची माता सांबे दी मश्हूर माता ते ओह् नेहियां कहानियां सुनी सुनियै अस बड्डे होए ने ते उंदी उध्दर ते लोग बाह्रा मत्था टेकन आंदे ते उध्दरा दा साह्नू मज़ा आंदा भला अस जिसले जांदे उध्दर ते ओहे बाह्रा दे लोक साह्नू लब्भदे न ओह्बी जेल्ले बाह्र किश उस माता गी किश होर मनदे जियां अस लोकल किश होर मनदे ते ओह् कहानियां सुनियें बी बड़ा मज़ा आंदा साह्नू तो ओ जियां हुन सामने ओह्दे बसंतर बैह्ंदा ते और बसैंतरे दी बी कहानियां बक्खरियां बक्खरियां सुनने अस ते ओह् दिक्खियै बी साह्नू लगदा कि नेईं कोई शैल मतलव कोई बक्खरियां बक्खरियां कहानियां न बक्खरी बक्खरी इध्दरे दी मान्यता ऐ ते बड़ा मज़ा आंदा कहानियां सुनियैं तो हुन जियां तुस आखा दे टूरिस्ट ते टूरिस्ट उत्थे आंदे लोक ओह् सनांदे इयां उंदियां केह् न ते इक्कै जेह्ड़ी नमीं जगाह् मिकी टूरिस्ट कोला पता चली ही ओह् इयै ही जेह्ड़ी साढ़े कन्ने इक माता दी ओह् ऐ देह्री जेही ऐ माता उध्दर आपू आखदे आंदिया न बास करदियां न ते नवरात्रे त रोज़ उत्थे चौकियां होंदियां न ते निक्के निक्के बच्चें कोला लेईयै बड्डे बड्डे उत्ते चौकी करदे न ते कुड़ियें बड़ा मनदे उत्थें कन्ने गै ग्रांऽ ऐ साढ़े गुढ़ा स्लाथिया उत्थें